नोंगौ जुनारखौ जोथोन लाखिनायाबो मानसिनि गोनांथि नों हायोबा गुबुन मानसिखौबो लाखिनानै माबा होनो हायो जोथोन लाखि होनो हायो आरो नों कस्त' खालाय हायोबा नों खालायनायाबो मोजां नखरनिआ खालायनो हायोबाथ' नखरना साबसिन जायो गावबा गावनि जुनारखौ जोथोन लाखिनाया बिफोरबायदिनो जेन'बा मैसो मोसौफोरखौबो दैमाफ्राव थुखैस्रांबायबा मोदोमफोर फुनाय होबायबायबा मोजां जायो सिथर सिला खारो बिसोरनाबो मानलु जान्लु माबा माबि जायो नालाय बेफोरबो साफा जायो बिनि थाखायनो जोथोन लाखिनांगौ जायो आरो जुनारफोरखौ बिदिनो बोरमाफोर मोसौ मैसोफोरखौ जोथोन लाखिनांगौआ बेनो आरो नों थुखैस्रां लोबस्रां खालायनांगौ एसे एला हायोबा आरो नोंहा सम गैयाबा नखरनि मानसिआ सम गैयाबा नों गुबुनखौबो लानो हायो नोंहा लानो होनानै माबा हायोबा बिबादि खालायनांगौ आरो जुनारफोरखौ जोथोन लाखिनोबा नङाबा जुनारा मालाय बोरैथो माबा जानो बेनो आरो